अस अऊं कमाले दा बोल्ला नी आं ते जियां कि तुस एह् सनान्नी आं में तुहेंगी कि जेह्ड़ी जमीनें च जेह्ड़ा स्हाड़ा कैमिकल कन्नै जेह्ड़ा पौटाश पान्ने बगैरा एह् असें जमीनें गी एह् स्हाड़ी मतलब स्हाड़ी जमीनें गी कियां एह् खराब करदा ऐ इक दिन ते एह् खराब करने असें नोटिस ते करने आं जियां कि अस्स बड़ियां चीजां जेह्ड़ियां असें ओह् अस जेह्ड़ियां चीजां नोट करदे रौहने जियां अस तजुर्बा लान्ने जेह्ड़े स्याने मनुक्ख न अस तजुर्बे जेह्ड़े लान्ने रौहन्ने आं ते एह्दे च दस्सेआ भला असें दिक्खने जेल्लै चीजें अस मतलब कनाल च पौंदा होवे किलो यूरिया ते अस्स कनाली च पाई उड़ने हुन्ने दो किलो यूरिया त्रै किलो कै की स्हाड़ी जेह्ड़ियां सब्जी दियां चीजां स्हाड़ियां जेह्ड़ियां सब्जी जेह्ड़ी चीजां स्हाड़ियां जेह्ड़ियां अस कनक के राही दी ते कनकां स्हाड़ियां बद्ध होन ते असें मती फसल होग ते मता फैदा होग ते जिसलै अस ज्यादा कोला ज्यादा पांदे जन्ने ज्यादा कोला ज्यादा पांदे जन्ने हार्ड कैमिकल होन जे बड़े इयां खतरनाक कैमिकल जोल्लै बिच्च सु'ट्टदे रौहने हुन्ने ते ओह्दे कन्नै स्हाड़ी जमीनां जेह्ड़ियां असें ओह् इक दिन पाइयै स्हाड़ी सारी गै जेह्ड़ी जमीन ऐ ना ते ओह् खराब होई जंदी खोखली होई जंदी बिच्चा ओह् ते इक दिन ओह्दे च मतलब कि कोई बी चीज जेह्ड़ी ऐ असें ओह् धीरे धीरे धीरे बल्ले बल्ले बल्ले मद की असें कनक के लाई दी होवे ओह् घट्ट होना शुरू होई जंदी जमीन इयां बंजर जन बनी जंदी ऐ ओह्दे च कोई ताकत नी रौहंदी खोखली होई जंदी बिच्चा बिच्चें ओह् ते ओह् कैमिकल तां अस मन्नने हुन्ने कि ओह् कैमिकल जेह्ड़ा असें ओह् बड़ा गै खतरनाक होंदा ते इस करियै अस आखने कि जमीन गी थोह्ड़ा मता अपना मतलब की थोह्ड़ा थोह्ड़ा स्हाबा स्हाबा दा मतलब कि पाना चाहिदा एह् कैमिकल जि'यां थोह्ड़ी फसल होवे पर स्हाबा दी जिन्नी उसी मतलब पचाई सकै जगह इन्नी गै जगह च जेह्ड़ी ऐ ओह् पानी चाहिदी ऐ ते अस लोग इस चीजा पर नी ना दिन्ने ध्यान ते आस्ता आस्ता ओह् चीजां जेह्ड़ियां खराब होंदियां नै स्हाड़ी जमीनां भलेयां के खोखल होंदी जंदियां ते अस दिक्खने आं जमीन इक बारी अस इयां जमीनां च कनक के लान्ने फ्ही अस मक्क लाई उड़ने आं ओह्दे बाद मतलब मुंजी मतला कि कोई स्टाले वबैरा लाई उड़ने मतलब कि उसी बसोन हन्नी दिन्ने जमीनें गी नेई बसोन दिन्ने ओह्दे कन्ने केह् होंदा भला लगातार लगातार अस मतलब फसला पर फसल लैन्ने नुआढ़े कोला जमीना कोला ते इक इक दिन ओह् ऐसा आंदा कि ओह् जमीन जेह्ड़ी भलेआं खोखली होई जंदी ऐ ते फ्ही आस्ता आस्ता जेह्ड़ी फसलां जेह्ड़ियां ओह् बी घट्ट होना शुरू होई जंदियां ते अस्स ताइयें आखने भला जे जमीन गी जेल्लै अस स्याने केह् करदे हुन्दे हे पैहला पैहलां जियां अस लाई मक्क कनक लाई उदे कनका बाद असें केह् करना जोल्लै बर्खां पौन ते मतला कि बरेहाल आखदे होंदे ते ओह् बरेहालां बाहियै ते अहें ओह् छड्डी ओड़नियां बरसांती तक्क ओह् बरेहाल जेह्ड़ी ऐ असें बाहंदे रौहना बाहंदे रौह्ना बाहंदे रौह्ना फ्ही असें केह् करने फ्ही असें अहें मतल के छड्डी उड़ने थोह्ड़े चिर फिर नुआढ़े बाद च सालो साल कोई छे म्हीने साला दा अस छे छे म्हीने मतलब के अस बरेहालां बाह्नियां ते फ्ही ओह् बरेहालां बाहियै ते जेह्ड़ी ओह् जिसी अस बत्तर आखने आं बत्तर जेह्ड़ा असें छपाली उड़ना उदे कन्नै हुंदा भाई बरेहाल बाह्ने कन्नै अस जमीना दी जेह्ड़ी ओह् नमीं जेह्ड़ी आखदे न नमीं छपाई रक्खना बिच ते ओह् जेह्ड़ा बत्तर छपाई रक्खना बर्खा नेईं होने कारण बी अस उसी बत्तरा कन्नै अस अपनी जेह्ड़ी फसल तैयार करी लैन्ने हुन्ने मतलब किन्ने चिर जिन्ने इक बर्खा लेट बरना भला ते ओह् स्हाड़े फसला कोई मतलब नुसकान जेह्ड़ा बड़ा घट्ट हुंदा हा ते ओह् अस मतलब कि उसी चलांदे रौह्ंदे हे मतलब बाही बाही नमीं खट्टियै ते अस मतलब कि उसी फसल लैंदे रौहंदे हे बरेहाले दा इन्ने होंदे बरेहाले कन्नै बसोई जंदी जमीन ते जमीन बसोने कारण अस जेह्ड़ा अस ओह् जमीन अपने ताकत जेह्ड़ी ऐ ते पकड़ लैंदी ते फिर अस्स जेह्ड़ी ऐ फसल लान्ने ते फसल जेह्ड़ी ऐ स्हाड़ी एह् सगूं शैल होंदी ते फ्ही अस ताइयें आखने भाई बरेहाली दी कनक ऐ एह् बरेहालू दी फ्लानी फसल ऐ ते एह् फसलां जेह्ड़ियां कुतै बी शी बी रक्खने अस ते आखने भला एह् ताकतवर मतलब जमीन हुंदी ओह्दी फसल ऐ एह् ते इस करियै अस इयै चाहन्ने आं कि जेह्ड़े केमिकल जेह्ड़े अस ओह् घट्ट कोला घट्ट पाए जान